पशुपालनके तऽ हमरा सभके बहुत बढ़िआँ फायदाए आओर बकरी जेना हमरा सभकेँ पोसैत छी आओर बकरीसँ बहुत बढ़िआँ फायदाए आओर बकरी सभकेँ जेना छओ महीना पाललुँ बच्चा देलक एकटा दूटा तीनटा तऽ एहिसँ प्रोग्रेस जे छै से बहुत बढ़िआँ होइत छै आओर एहिसँ जेना बकरीके दूध फायदाके चीज छियै ओहुमे फायदा छै जेना माँस के बेच दलियै तऽ ओहोमे फायदा छै तऽ बकरी सभसँ बहुत बढ़िआँ फायदा ईसभ हमरा सभकए आओर ईसभ चीज सुविधा छै जे माँस मीट बकरीके दूध ईसभ बढ़िआँ दाममे भेट जाइत छै आओर हमरा सभके एकर फार्मअर रहैत छै आओर फार्ममे बकरी सभकेँ पालयके बहुत बढ़िआँ सुविधा रहैत छै